ڈینگو بخار اور مریلیا جیسے مچھروں سے پیدا ہونے والی جو بیماریاں ہیں وہ گندگی سے پیدا ہوتی ہیں اگر کچھ پانی لگا ہوا ہے بہت دیر تک وہ پانی لگا ہوا ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ پانی ٹھہرا نہیں رہے پانی کو وہ فوراً کسی ٹب یا کسی بھی برتن میں وہ پانی جمع ہوا ہے تو اس برتن کو فوراً خالی کریں تاکہ وہاں پر مچھر گھر نہ کرنے پائے چونکہ جو چیزیں ٹھہری رہتی ہیں جیسے گندگی ہے یا کوڑے ہیں یا پانی ہے دیر تک اگر یہ ٹھہرا رہتا ہے تو وہاں ڈینگو جیسی چیزوں کے پیدا ہونے کے چانسیز بڑھتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آس پاس کی چیزوں کو صاف ستھرا رکھیں کلین رکھیں اور تاکہ سوستھ رہیں اس لیے کہ زندگی سوستھتا سے چلتی ہے زندگی صحت سے چلتی ہے صحت ہے تو زندگی ہے